जि'यां अं'ऊ कटरै रौह्नी ते उत्थै बड़े जादै टूरिजम आंदे माता वैष्णो जाने आस्तै

जेह्का ओह् उसी प्रॉपर तरीकै कन्नै यूज नेईं करदे ते उंदे च कोई मतलब गंद पाई जंदे न ते कन्नै बाह्रै दे लोक जेह्के न ते ओह् कदें ओह् किश होर स्हाबै दे होंदे ते निक्की हारी गल्ल पर बी लड़ाई पैह्लें करदे ओह् ते टुरीजम जेह्का ऐ ते मतलब ठीक होना चाहिदा ओह् ते अगर तुस माता दे आवा ने ते तुसें प्रॉपर तरीकै कन्नै ध्यान होना चाहिदा चीज़ें दा ते बाकी इ'यै